हिते सी बी डी बिरलापुर रॉक क्लाइबिंग एरिआ आहे इहा खारघर में आहे जेका नई मुम्बई में आहे इहा तमामु सुठी जॻहि आहे क्लाइबिंग जे लाइ मां हिकु दफ़ो हिन जॻहि ते वई आहियां उहा मूंखे ॻाल्हि कॾहिं न विसरन्दी पहिरियों मन में ॾाढो ॾपु हुओ मथे चढ़णु में पर थोरो चढ़ण खां पोइ धीरे धीरे ॾपु लई वेन्दो जॾहिं माण्हू हिकदमि मथे पहुची वेन्दो आहे पोइ हिकदमि ॾपु गुम थी वेन्दो आहे पहिरियों चढ़णु वक्त जाम ख़ासि ध्यानु बि ॾियणो पवंदो आहे ऐं पाणु खे संभालिणो बि पवंदो आहे